میں ہیولس کمپنی کا پنکھا لیا ہوں شروع میں اپنے ایک دو دوست کے کہنے کی وجہ سے میں لے لیا لیکن مجھے بہت گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی کہ کیسا رہے گا کیسا نہیں لیکن پھر بھی میں نے لے لیا میں ابھی تین سال سے اس کو یوز کر رہا ہوں ابھی تک کوئی پریشانی نہیں ہوئی ہے چل بھی اچھا رہا ہے لائٹ بل بھی کم کھا رہا اور ہوا بھی اچھا دے رہا ہے ابھی میں سب کو یہی مشورہ دوں گا کہ ہیولس کمپنی کا پنکھا لیں اور استعمال کریں

اس کو اپنا وشواس کریں